گوتم بدھ نگر میں صحت کی دیکھ بھال اور سماجی مدد وقار اور لحاظ سے کمیاں ہیں وہاں طبعی اعتبار سے سہولتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تمام سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگوں کو کافی چیلینج اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے